आं संनाय खावनाय बादायलायनायाव लानायाथ' लाखांबायमोन कलेज फरायनाय थाइमाव बाहाय आङो देरहानानै बान्थाबो मोन्दों नाथाय बिदि इउथुबाव भिडिअ आपलडफोर खालामनाय जायाखै उनफोराव सम मोनबा संनाय खावनायनि भिडिअ खालामनानै इउथुबाव आपलड खालामनायनो गोसोबो दङ